मेरे को नृत्य की सबसे ज़्यादा अच्छी जो शैली लगती है वो है भांगड़ा भांगड़ा बहुत अच्छा लगता है मेरे को उसमें पंजाबी गाने में भांगड़ा करना बैंड रहता है और उसमें डांस करना बहुत अच्छा लगता है और और भी डांस अच्छे लगते हैं जैसे वेस्टर्न डांस है हिप हॉप डांस कुछ करना अच्छा लगता है गाने की बीट पे नाचना अच्छा लगता है लेकिन भांगड़ा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को